हेलौ आत्सा बै नोंनि दखानाव नोंनि ग'लायाव ग'लायाव बे साइखेल उन्दै हौवासा गथ'नि साइखेल सिगांथिं ना ना ना बे मा होनो बे सिगांथिं बक्स गोनां बेनिफ्राय एसे जिरायबा एसे गोजौ जिरायग्रा साखा गिदिर औ साखाया गिदिर साखाया गिदिर साखाया गिदिर बेजों लोगोसे आरो बे माबा दै दै लाग्रा पेकेट बटल बटल लाग्रा मोनसे बक्स अह बे मदेलनि सायखेलथ' हाब दस हाजारसिम दङ ना दस हाजारनि सायावबो दङ आत्सा आत्सा र' र' दिनैथ' टाइमाबो थोनाय नंला आङो गाबोन थांब्लाबोथ' मोनगोन लाखिनानै दिनै फिसाला सासे सायखेल दावराव जाबाय थादोङो साइखेलखौ नांगोन बे खालारा एसे माबा नांगौनो एसे ब्लु ब्लु खालार एसे माबा निलाहां निलाहां खालारनि बिदिथ' मोनगोन खालार गाबखौ अह ओम दाथ' दे दे दे दे होमब्ला आं गाबोन आरो बेलाय नों गैयाब्लाबो बिगुमाया गैयाब्लाबो बे सेल सेल बयफोर गैया होनब्ला दखानाव बिसोरथ' थागोन